नमस्कार उत्सव भोजनालय से बात कर रहे हैं जी मैंने आप के भोजनालय से कुछ ऑडर किया था खाने के लिए वो अभी तक नहीं पहुंचा है लगभग इसको तीस मिनट हो चुके हैं जी मैंने दस रोटी की थी दो प्लेट चावल किए थे दो प्लेट दाल और दो प्रकार की सब्ज़ी जिस में पालक की सब्ज़ी थी और एक मिक्स वेज़ था हाँ हाँ और हाँ साथ में हलवा भी था और आइसक्रीम थी जी तो ये कब तक पहुंचेगा मैं बहुत देर से इंतेज़ार कर रही हूँ जी जी आधा घंटा और लगेगा जी कृपया कर प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि खाना गर्म हो अच्छे कंटेनर में भेजिएगा वो ताकि ठंडा ना हो पहुंचते पहुंचते जी और वैसे पेमेंट तो मैं कैश ऑन डिलीवरी ही करूँगी आप का जब डिलीवरी बॉय आएगा तभी मैं पेमेंट करूँगी और पता मेरा वही है मैंने पहले आप को बता दिया था जी ठीक है बस जल्दी तीस मिनट में पहुंचा दीजिए ठीक है धन्यवाद